हाँ हाँ हाँ भाई साहब हाँ भाई साहब नमस्कार भैया हम बाहर के रहने वाले हैं और हमको रूम की परपज़ से आए हुए हैं नहीं पारिवारिक भी चाहिए और अगर हो सके तो दुकान लायक भी

कम से कम तीन कमरा होना चाहिए

कुछ कम बेसी

अच्छा हाँ हाँ

जी अच्छा अच्छी बात है तो ग्यारह मार्च के लिए ठीक है तीस हज़ार बीस हजार रुपया एडवांस देना पड़ेगा हाँ अच्छी बात है तो ये मकान हाँ पाँच हज़ार अच्छा तो मतलब ये मतलब ये कि जहाँ हम रहेंगे उसके अलग वो कमरा है दूर पर अच्छा अच्छा अच्छा यानी कुल मिला करके आठ हज़ार और पाँच हजार कुल तेरह हज़ार अ रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा ठीक है अच्छा नहीं जइसे आप दस हज़ार में से आप इसमें दो हज़ार कंसेशन किए कम किए तो क्या पाँच हजार में से एक हज़ार उसमें से नहीं हो सकता ठीक है ठीक है हम आपसे बहुत जल्द संपर्क कर रेंगे लेकिन हाँ तब तक ये किसी से बात ना करना क्योंकि नहीं हम आपसे बहुत जल्द संपर्क करेंगे ठीक है ओके नमस्कार